ہندوستان میں کچھ اہم ترین مقامات اور سیاحتی مقامات کون سے ہیں ہندوستان ایک عظیم ملک ہے جس میں تاریخی ثقافتی اور قدرتی مقامات کی بھرمار ہے یہ مقامات نہ صرف ملکی سیاحوں کی دلچسپی کا باعث ہیں بلکہ دنیا بھر کے سیاح بھی ان کی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے کھنچے چلے جاتے ہیں جیسے کہ تاج محل ہے آگرہ میں واقع تاج محل محبت کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے یہ سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا مقبرہ مغل بادشاہ شاہجہاں نے اپنی محبوب بیوی ممتاز کی یاد میں تعمیر کیا تھا تاج محل کی خوبصورتی اور عظمت کی وجہ سے یہ دنیا کو بتایا گیا کہ دنیا کی سات عجائبات میں سے یہ ایک یہ ایک انوکھا محل ہے قطب مینار ہے دہلی میں واقع یہ مینار دنیا کا سب سے بلند اینٹوں کا مینار ہے یہ بارہویں صدی میں قطب الدین ایبک نے تعمیر کروایا تھا قطب مینار کی پیچیدہ نقش و نگار اور اسلامی فنِ تعمیر کی بہترین مثالیں یہاں پر دیکھی جا سکتی ہیں اسی طرح عامر قلعہ جے پور کے اندر راجستھان میں واقع یہ قلعہ راجپوتوں نے فن تعمیر کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا یہ قلعہ خوبصورت محرابوں نقش و نگار اور آئینے کے کام کے لیے مشہور ہے قلعے کے اندر واقع شیش محل اور جاگرین محل سیاحوں کے دلچسپی کا مرکز ہیں ہوا محل جے پور میں واقع ہوا محل اپنی منفرد کھڑکیوں کے لیے جانا جاتا ہے اس محل کو راجپوتوں نے فن تعمیر کے طرز پر بنایا گیا ہے اور یہ محل راجستھانی ثقافت کی عکاسی کرتا ہے گیٹ وے آف انڈیا ممبئی میں واقع گیٹ وے آف انڈیا ایک تاریخی اہمیت کا حامل مقام ہے یہ سمندر کے کنارے واقع ہے اور برطانوی راج کے دوران تعمیر کیا گیا تھا یہاں سے ممبئی کے خوبصورت ساحل کا نظارہ کیا جا سکتا ہے کیرالا کے بیک کیرالا کے بیک واٹر قدرتی خوبصورتی اور کشتی کی سیر کے لیے مشہور ہیں یہ علاقے نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی سیاحوں کے لیے بھی پرکشش ہیں گوا کے ساحل گوا کے ساحل اپنے ریتیلے ساحل شاندار ماحول اور مختلف سرگرمیوں کے لیے مشہور ہیں یہاں کا ماحول سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اسی طرح کشمیر کی وادیاں کشمیر کو زمین پر جنت کہا جاتا ہے یہاں کی خوبصورت وادیاں جھیلیں اور برف پوش پہاڑ سیاحوں کے لیے ایک خوبصورت تجربہ فراہم کرتے ہیں مہابلی پورم تمل تمل ناڈو میں واقع یہ مقام تاریخی مندروں اور پتھر کے تراشے ہوئے نمونوں کے لیے مشہور ہے یہاں کے مندروں کی تعمیر اور نقش و نگار کے قدیم ہندوستان فن تعمیر کی شاندار مثالیں ہیں الیفنٹا کیوس ممبئی کے نزدیک واقع یہ پتھر سے تراشے گئے غار ہیں جو یونیسکو کے عالمی ورثہ مقامات میں شامل ہیں ان گاروں میں قدیم ہندو دیوتاؤں کی مورتیاں اور نقش و نگار ہیں جو سیاحوں کے لیے ایک دلچسپ تجربہ فراہم کرتے ہیں یہ مقامات ہندوستان کی ثقافتی تاریخی اور قدرتی ورثے کو ظاہر کرتے ہیں اور دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہیں